आङो जेब्लानाखि आं गथ'फोरखौ फोरोंनाय बन्द' ओइदिनखालि आं नखराव जेखिनि खामानि मावनांगौ ज'मा जानानै थायो बेफोरखौ मावना मावजोबनाय जायो आरो नखरनि गासिबो मैगं थाइगं जि जोम सुनाय मैगं थाइगं एसे एनै खालामनाय बेफोरबायदिखौ आङो बे खामानि गैयै समायाव मावनाय जायो नखरनि खामानिखौ आरो एखमबा बहाबा थांनांगौ जायो बहाबा थांनाय फैनाय बेबायदि थाङो फैयो बहाबा थांनांगौ जायो बेबादि आं बेबादिनो आङो बे स्कुल गैयै टाइमाव बेफोरखौ मावनानै टाइम खौ पास खालामो आरो बे समाव आं न'नि गासैबो खामानि बबेबाव मा दं मा गैया बेफोरखौ नायनानै एसेबाबो खामानिखौ माव बहाबा थांनाय फैनाय गैयाबाबो न'नि खामानि बारिनि खामानि मैगं थाइगं बेफोरखौ नायनाय जायो आरो स्कुल गथ'फोरखौ फोरोङै समायाव गथ'फोर फोरोंखांनानैबाबो एखनबा आं न'नि खामानिखौ मावहैनानै मावहैनांगौ जायो खामानि मावबासो देहायाबो गोरा जायो गोलोमदै गहोनानै आं गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आरो दुगैनानै दा आङो बेखौनो स्कुल गैयै टाइमाव बेफोरखौ मावनानै न'आवनो टाइम पास खालामो